पालतू जानवर बहुत नीक लगैत अछि ओहिमे कोनो शक नहि छै लेकिन जँ साधन सीमित रहै तऽ बहुत मोसकिल सेहो छै शहरके जीवनमे अहाँ गाइ पोसि नहि सकै छी आओर आओर गाइ सन प्रिय कोनो चीज नहि छै ग्रामीण परिवेशमे जँ रहितहुँ तऽ जरूर गाइ पोसितहुँ तथापि अगर हम कुकुर या बिलाइ नहि राखऽ चाहै छी किएक तऽ ओकर रखनाइ सिर्फ रखनाइए नहि होइ छै ओकरा साफ सफाइ ओकर जे पर पैखाना छै सेहो करबऽ पड़ै छै ताहि दुआरे ओ सम्भव नहि अछि तेँ नहि नीक लगैत अछि हमरा कुकुर बिलाइ आओर गाइके हम तेँ मानै छिए कि अगर हमरा मौका भेटल पैघ डीहपर रहलहुँ गाइ जरूर राखब